ہیلو کیا آپ فروٹ سیلر بات کر رہے ہیں دراصل مجھے کچھ فروٹ چاہیے تو آپ کے یہاں مل جائیں گے آپ کے یہاں کون کون سے فروٹ پھل ہیں مجھے یہ بتائیے

کیا آپ کے یہاں مینگو اور بنانا مل جائیں گے

اچھا یہ بتائیے کیا یہ دونوں پھل فریش ہوں گے جی جی دو کلو آم اور دو کلو کیلے پیک کر دیجیے اچھا کتنے پیسے ہوئے یہ پھل اتنے مہنگے کیوں ہیں

ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں دس منٹ میں یہ پھل پیک لینے کے لیے شکریہ